गाँव मे देहात मे ठेहुन के दर्द ठीक करयके लेल हमलोग गरम पानी से गोर के सेकै छी ओकरा बाद करू तेल साथ मे लहसुनके काटके तेल मे पकाके आओर गोर पे मालिश केला से ठेहुन के दर्द ठीक हो जाइ छै आओर ना ठीक भेला के बाद गाँव के वैद्य से आयुर्वेदिक दबाई जैसे मे विक्स के पौधा भऽ गेल ओहि सबसे पत्ता तोरि के ले आके कुछ आओर भी पेड़ पौधा है हमरा गाँव मे जैसे हम पत्ता तोड़ के ले आके ओकर रस गाड़के अपना पैर पर रख लै छी ओहिसे हमर पैर के दर्द ठीक हो जाइया साथ मे ठेहुन के दर्द ठीक करय के लेल बहुत रंग के मेडिसिन भी है लेकिन मेडिसीन के ऊपर हम लोग ना करै छी उपयोग जे है सनी के एहि सबसे शरीर पे असर परयैया घरेलू उपाय मे इहे है की गरम पानी आओर साथ मे तेल करू तेल आओर लहसुन रख के थोड़ा हींग रख के आओर तेल मालिश कर लेला से गोर आओर ठेहुन के दर्द ठीक भऽ जाइ छै